ناولس کی کتاب انسان کے ذہن و فکر کو بڑھانے اور ترقی دینے کے لیے بہت ہی اہم ذریعہ ہے جس کو پڑھ کر کے انسان اپنا ایک فکر اور اپنا اور اپنی سوچ پیدا کرتا ہے جس کو پڑھ کر کے انسان خوشی محسوس کرتا ہے اور اس کے اندر پڑھنے کا ذوق و جذبہ پیدا ہوتا ہے مطالعے کا شوق پیدا ہوتا ہے ناولس ایک انسان کو جو پڑھنے لکھنے سے دور ہو جسے پڑھنے لکھنے کا شوق نہ ہو اس کے لیے ایک بہت ہی زیادہ مفید دہ ہے چونکہ اس کو پڑھنے کے بعد انسان اور زیادہ پڑھنا چاہتا ہے اس کے واقعات کو پڑھنے کے بعد اس واقعات کے اندر کھو جاتا ہے اور اس واقعات سے اپنے آپ کو بالکل مشغول کر لیتا ہے اور پھر اس واقعات کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتا ہے اور مزید ناولس پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس طرح ہی ناولس ایک انسان طالب علم کی زندگی میں ایک مثبت مثبت پہلو رکھتا ہے چونکہ اس کے اندر پڑھنے کا جذبہ پیش کرتا ہے پڑھنے کا ذوق پیدا کرتا ہے اور پھر وہ ناولس پڑھنے کے بعد اپنی کتابوں کو درسیات کو پڑھنے کا بھی اس کے اندرشوق و جذبہ پیدا ہوتا ہے